आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट आयलें जाल्यार पळोवपा सारकें काणकोण पयलीं आमचे सप्तकोटेश्वराचे मल्लिकार्जुनाचे देवूळ आसा मागीर तुजे बुपरा ते वॉटरफॉल आसा थंय पळोवपा सारकें मागीर धरण आसा चापोली धरण मागीर गावण्या धरण आसा मागीर काणकोण मल्लिकार्जून देवूळ आसा मागीर पोरतेंच चापोली धरण मागीर पोवपाक मेळटा मागीर थंयच्यान आयलें जाल्यार खंयची खंयची देवळां बरीं देवाचीं आसा मागीर मडगांव आयलें जाल्यार कोलवा बिचार वचपाक जाता आनी मागीर थंच्यान हांव चडशें कांय भोवना आनी मागीर थंयच्यान आयलें जाल्यार पणजी पणजी बी हांव चड भोवना पण सांगता आयलें जाल्यार गोंयान बरें आसा ट्युरिस्टाक सांगपाचें बरें आसा सगळीं देवळां बिचार यें तें फॉला वॉटरफॉल पळोवपाचे सारके आसा आणी हे सायडीक आयले जाल्यार कारवार सायडीक गेले जाल्यार सुपाचें धरण आमी सगळे एक पं बेचाळीस खेड्यांचे एक धरण बांदले आसा ते पळोवपा सारकें आसा